सबाय ओंख्रि सङो सबाय दाव सङो ओमफ्राय नार्जि अमा सङो दालि सङो ओमफ्राय मैगं थायगं मोनबा मैगं थायगं सङो ओमफ्राय ना बेदर मोनबा नाबो सङो बेदरबो सङो बिदिनो अखम्बा बहलजों सङो अखम्बा आलुजों सङो अखम्बा एवफ्रामो बेदरफोरखौ नाफोरखौ अखम्बा नाजों सबायजोंबो जायो दावजों सबायजोंबो जायो नारजि दोलो अमा बेदरजों जायो